دیہات میں کھیلے کھیلے جانے والے بہت سارے کھیل ایسے ہیں جن سے میں واقف ہوں اور انہیں بہت اچّھے سے کھیلا جاتا ہے خاص طور پر دیہات وغیرہ میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور لوگ یہاں پر بہت اچّھے سے کرکٹ کھیلتے ہیں اور صاف صرف یہاں پر ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی کرکٹ کھیلا کھیلنا لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے مجھے بھی کرکٹ کھیلنا بہت اچّھا لگتا ہے اور میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا چلا آ رہا ہوں جس میں ہم تمام لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کھیل ہیں جیسے کہ کنچے کھیلتے ہیں بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اور بھی نہ جانے کون کون سے کھیل ایسے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں